गाय के पहले से दूध मिलै छै आ गाय के पालै से कि होइ छै गोड़हा चिपड़ी पोथाइ छै जलाबन के ब्यबस्था भी हो जाइ छै आब गाय के दूध दुहै छी तऽ बेच उच के कुछ घर के भी काम सभ कर लै छियै एकरा बाद मुर्गी पालै से बच्चा खरीद के लबै छियै तऽ ओकरा बच्चा खरीद के लबै छियै तऽ ओकरा लमहर होइ छै तकरा बाद लमहर भेला के बाद ओ अण्डा दै छै अण्डा भी बेचके कुछ परवरिश करै छियै आ मुर्गी लमहर हो जाइ छै तऽ भोजन ओकरा ज्यो ज्यो छोट रहै छै त्यो त्यो कम भोजन करै छै तऽ कम खर्चा लगै छै आ लमहर ज्यो ज्यो बढ़ै छै त्यो त्यो ओकर भोजन ज्यादा करै छै तऽ ओकर भोजन के ब्यबस्था कऽ के ओकरा खियौबै छियै आ एकरा बाद मे ओइ मुर्गी के धीरे धीरे बेचबो करै छियै ओहिमे से ओहि से भी घर परिवार के परवरिश करै छियै तब गाय के दूध दुह के बजार मे ले जाइ छियै तऽ ओहि मे से कुछ बेच के लबै छियै तऽ परिवार उरिवार चलबै छियै परिवार के ओहिसे कपड़ा लत्ता दुख बेमारी मे ओहि पइसा से काम करै छियै अन्न पानि भी कीन के लबै छियै तऽ किछु अन्न पानि भी खाइ काम दै छै घर मे